असां गुजराती नृत्य गरभा जेके चइबो आहे हिकु गुजरात में प्रचलित लोक डांस आहे उन्हनि जो गरबा उनमें असां पार्टीसिपेट कयो हुयो असां भागु वरितो हुयो ऐं उन्हनि जी पोशाक बिल्कुलु जीअं की चोली ऐं हेठा चरण ओ इहो चढियो मतिलबु की घाघरो हूंदो आहे चोली हूंदी आहे ॾाढी सुंदर उन्हनि जी पोशाक हूंदी आहे अलॻि अलॻि नमूने जा माण्हू गरभा कंदा आहिनि ऐं उन जा जेके गहना आहिनि हूअ बि थोरा अलॻि ऐं गहना मथे जो टिको वाला भारी भारी थोरा हार हथ में हथनि में भरियल चुड़ियूं कंगण पेर में पाइण वारियूं पटियूं अलॻि अलॻि सभु उन्हनि जी पोशाक हूंदा इनि उन्हनि जी पोशाकनि में ॾाढा माण्हू सुंदर लॻंदा आहिनि उन्हनि सभु पोशाकनि सां कॾहिं नृत्य करण थोरो अ मुश्किल त हूंदो आहे पर ॾाढो हुनमें मज़ो ईंदो आहे अलॻि अलॻि नमूने जा गरभा हूंदा आहिनि जीअं की टे ताली चारि ताली आधा ॿारनि जो ॿारनि जो दमुन दोड़ियो तोड़िया वग़ैरह हूंदा आइन त उनमें असां पाण भागु वरितो हुयो ऐं उनमें प्र प्रतियोगिता में असां जितिया बि हुआसीं असांखे हो ॾाढो पसंदि आहे